हेलौ औ औ सोरमोन औ

औ मनिराम औ ना हमो औ औ

नायाथ' मा बुंनो दिपर बिलखौथ' नोंथां मोनहा मिथिखागोन दिपर बिलयाव गोबां रोखोमनि ना मोन्नो हायो जेरै नास्राय खावै सिंगि मागुर आरो गोबां दंबावो आमफाय मोननायाथ' जों बांसिन मागुर ना फोरखौ मोनो आरो कय केजि बे गावनि सायाव जायो सोरबाया रोङो सोरबाया रोङा माबादि जायगायाव ना थायो बेखौ मिथियाना आंथ' दिनैसिम सान सानसेयाव आत आतनिफ्राय लानानै नय केजिसिम मोनफेरदों आरो आङो औ औ औ मोनो औ फिसा गिदिर फिसा गिदिर मिलायनानै आरो औ खमसिना जोंथ' नास्राय नाखौ फानो आरो खमसिनाव

केजियावनो सारिस' बिदि थाङो आरो एखमबा जोङो इसे खमायनानै होनाय जायो औ औ औ औ थिनस' थाखा मालाबा साराय थिनस' बिदियाव होयो औ औ फैयो फैयो औ नोङो सानसे हमनानै बा सान्नै औ औ औ फैयो मानि फैयो मानि ओरैबादि जों सप्तायाव सान्नै बा सानथाम बिदिल'सो हमनाय जायोना औ सामफ्रोमबो थाङा जोङो औ